असांजे महाराष्ट्रा में केतिरा ई दफ़ा कुदिरती आपदाऊं थियनि थियूं हाणे छवीह जुलाई ॿ हज़ार पंज में बोड आई जेका जंहिं बोड में एॾो त परेशान थिया जो माण्हुनि जा घर ॿुॾी विया ऐं केतिरियूं पंहिं केतिरनि ई माण्हुनि जे जान ऐं माल जो तमामु घणो नुक़सानु थियो वरी ॿ हज़ार उणिवीह में ॿी हिकु सेकंड लाइ अर्थ धरतीअ जो जिलजिलो थियो हुओ त उन में गुरूअ जी दया सां एॾो नुक़सानु कोन थियो